ہاں میں نے ایک بار اصلی زندگی میں ایک جانور کے لڑائی کا ایونٹ دیکھا تھا جو میرے دل کو چھو گیا تھا یہ گھٹنا ایک گاؤں کے میلے میں ہوئی تھی جہاں لوگوں نے اپنے جانوروں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے پیش کیا تھا بٹ میں نے پہلے کبھی ایسی گھٹنائیں یا حادثے نہیں دیکھے تھے اور یہ دیکھ کر مجھے عجیب سا لگتا تھا میلے کے میدان میں لوگوں کی بھیڑ تھی اور لوگ اپنے گھوڑے بیل بھینس بکری وغیرہ جانوروں کو لے کر ایک بڑے اکھاڑے میں شامل ہویے لڑائی کے لیے تیار کیے گیے جانوروں کے بیچ میں ایک الگ ہی ماحول تھا سب سے پہلے ایک گھوڑے اور بھینس کی لڑائی شروع ہوئی جس میں سے گھوڑے نے اپنی طاقت کے ذریعے سے بھینس کو گرا دیا تھا اور بھینس کی ہار کے بعد دوسرے دوسری لڑائی شروع ہوئی جس میں کہ بیل اور گائے کو لڑایا گیا یہ دیکھ کر مجھے لگا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے پر یہ لوگوں کے لیے ایک متاثر موقع تھا جب میں میلے سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تب بھی میرے من میں وہی لڑائیوں کی تصویریں چھائی ہوئی تھیں میں سوچتا رہا کہ کیا یہ سب سچ میں ضروری ہے کیا ہمیں اپنے جانوروں کو ایسے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑانا چاہیے اس اس حادثے اور اس لڑائی کو دیکھ کر اس برتاؤ نے مجھے ایک نئی سوچ دی اور مجھے یقین ہو گیا کہ جانوروں کے ساتھ انسانیت انسانیت کا برتاؤ ہونا چاہیے یہ لڑائیاں نہ صرف جانوروں کے لیے خطرناک ہوتی ہیں بلکہ یہ بھی ہماری سماجک اور انسانی مقلوقات کے کے خلاف کی جا سکتی ہے میں وہ میلا کبھی نہیں بھول سکتا جہاں میں نے ایک انجان دنیا اور اس کے نیموں کو دیکھا تھا